السّلام علیکم رومان ہوٹل ہاں کون بات کر رہے ہیں آ افضل بھائی میرے کو ایک چھوٹا سا فنکشن ہے گھر پہ میرے کو بریانی چاہیے چکن چاہیے چھ پلیٹ بریانی چھ پلیٹ چکن چاہیے ٹھیک ہے چھوٹا فنکشن ہے اور میٹھا چاہیے اِس میں کھیر کیا ہے میٹھا چاہیے ٹھیک ہے اچھا چاہیے میرے کو ٹھیک ہے اُس کے ساتھ میرے کو پلیٹ بھی چاہیے ڈسپوزل پلیٹ چاہیے کٹورے چاہیے چمچ چاہیے ٹھیک ہے یہ بھیج دیجئے آپ یہ سب بھیج دیجئے آپ کتنی دیر میں بھیجیں گے آپ ٹھیک ہے میرے کو اور چھ سات بجے تک چاہیے شام میں ٹھیک ہے پلیٹ چمچ کٹوری ڈسپوزل چاہیے ٹھیک ہے کتنے کتنے ہوتے ہیں بول دیجئے آپ میرے کو

ٹھیک ہے بھائی بھیج دو بھائی آڈر دیا نا میں ٹھیک ہے اچھا میرے کو اچھا لُطف اندوز ہوئے جیسا بھیج دو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ